जबकी अलग अलग प्रकार दे संसाधन साढ़े इस ग्रांऽ बेच कलोनी रियासी डिस्टिक दे बिच जद्के लोक इस्तेमाल करदे न अपने ब्यापार गी बढ़ाने वास्तै व्यापार करने वास्तै ओह् बड़े तरीके दे न मल्के जद्के जादातर इत्थै लोक ओह् इस्तेमाल करदे न ओह् ऐ इक ते ऐ पानी ते दूई ऐ लकड़ी दिक्खो लकड़ी दा कियां इस्तेमाल करदे बिजनस करने वास्तै व्यापाक करने वास्तै ओह्ल दिक्खो अज्ज कल जित्थै बी जाओ तुस दिक्खो बड़े बड़े निक्के निक्के दुकानदारें रूट्टी बनाने आह्ले होटल होई ए जियां उत्थै रूट्टी खलाने वास्तै लोकें वास्तै उनें केह् खोले दे बाह्र रक्खे दे होंदे तंदूर जेह्दे बिच ओह् नान बगैरा बनांदे न ओह् ओह् उसी तंदूर गी भखाने वास्तै उनें केह् चाहिदा होंदा संसाधन लकड़ी जेह्का अपने आप पैदा होने आह्ली चीज ऐ ओह् लकड़ी ओह् प्हाड़ा लेइयै औंदे कुसै कोला खरीदियै भी उत्थै ओह् उसी तंदूरै ई भखांदे ते अपना जेह्का व्यापार चलांदे उयां गै अस अगर दूई तरफ दिखचै पानी पानी भी इत्थै लोक अपना वयापार करने वास्तै इस्तैमाल करदे न दिक्खो साढ़े इत्थै पैंथल ग्रांऽ बिच भी इक फैक्ट्री लगी दी ऐ केह्दी एह्दी पानियै आह्ली बोतलें दी फैक्ट्री लग्गी दी उत्थै पानियै आह्ली बोतलां बनाई जंदियां जेह्कियां पूरे इधर साढ़े रियासी डिस्टिक बिच ते जम्मू धोड़ी भी व्यापार कीता जंदा ऐ उनें बोतलें दा पानी आह्ली बोतलें दा इनें द'ऊं जियां लकड़ी ते कन्नै दूआ पानी दा बड़ी जादा इस्तेमाल कीता जंदा ऐ अपना बिजनस चलांने वास्तै आपना व्यापार चलांने वास्तै